दैयाव ना गुरो बेनिफ्राय ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाइ जेंगायजोंबो गुरो ओमफाय दैलाङावहा जेखाइजों गुरो मेसेङाव जेंगायजों गुरो आरो बेनिफ्राय जेखायजोंहा इदिनो जेखायजों जुग्रुबनानै गुरब्ला जों नाथुर मोनो ना बोथियाबो गाखोयो बेनिफ्राय खांख्राइ मा मा बो मोनो आरो साम' बायदिसिना ओमफाय नाखौ फाननायथ' जाया न'आवनो जाजोबनाय जायो आरो ओमफाय बेदिनो माब्लाबा गोबां मोनब्ला फाननायबो जायो आरो फाननानैहाय फानब्लाय आसि थाखा गाहाम मोनो बोथिया नाया ओमफाय फानाब्ला नाथुरफोराबो बिस थाखा बाहाग गाहामल' मोनो आरो बेदिनो नाया मेसेङाव बाला सालिनानै बाला बोथिया मोनो बाला सालिब्ला खांख्राइ साम' मा मा बेदिनो मोनो आरो मोननायालाय ओमफाय माबायाव दैज्लाङाव बांसिनानो बोथिया ना मोना मेसेङावसो बांसिन बोथिया ना मोनो आरो बेदिनो खांख्राइफोरखौबो लाबोयो बाथोन देनानै जानो नाथुर नाफोरखौबो फोरानना दोननानै बाथोन जायो आरो मैथाजों जायो बिदिनो खांख्राइखौबो बाथोन जायो मैथाजोंबो जायो देग्लिना अनद्लाफोरजों जायो आरो